हेल' औ औ सोर बुंदों अबे जायगायाव मोनलाय प्रग्रामा बेंथल कलेजआव मा बादि मा मानि सायाव प्रग्राम लानो नागिदों ओरैनो जेनेबा आयदाया मा मा दं औ औ हाबाफारिया मा मा हाबाफारिया मा मा दङ ओरैनो सोरबा आलासि दं सोरबा आलासिफोर लिंहरनाय दं नामा ओरैनो सोर सोर फैनो नागिरदों औ औ आमफ्राय बे प्रग्रामाथ' सानसेनि जाहैबाय मा माला होनदों ओरैनो थारिखआ थार्टटि सेप्तेम्बर आमफ्राय सोलाबनायाथ' सोलाबगोन आमफ्राय ओरैनो एसे आखाय खरसथ' थायो होनो हागोनना हाया औ औ आं ओरैनो दाथ' आं ओरैनो जायगानिबो जाहैबाय आरो बेवनोखा कलेजआबो आं गोदो बावनो फरायना फैखानायमोन गोदो बावनो इक्स स्टुडेन हिसाबै आङो ओरैनो मा लानो बिसिबांसो होनो होगोन बायदि

औ आं दे फास हाजारसो माबा बानो जागोन दां औ औ होमब्ला औ आं हानाया औ हायो इंलिश इंलिश हायो हिन्दी हायो बर' हायो औ औ होमबा थार्टटि सेप्तेम्बरआव टाइमा औ टाइम औ दे जागोन दे होनब्लालाय औ औ औ औ औ फन खालामफिनलाय जागोन औ औ औ दे औ दे औ दे